मेरा पसंदीदा मौसम है सर्दी सर्दी मुझे बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में हम अच्छे से अपनी स्वास्थ का देखभाल रख सक कर सकते हैं और हम अच्छे से खाना खा सकते हैं सर्दियों में हमें तीनों टाइम ही बहुत अच्छे से भूख लगती है सर्दियों में अच्छी अच्छी सब्जियाँ आती हैं और हम हमें भूख भी अच्छी लगती है सर्दियां मुझे बहुत पसंद है सर्दियों में पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं सर्दियों में हम बाजरे की रोटी भी खा सकते हैं तो वह मुझे बहुत पसंद है इसलिए मुझे सर्दी बहुत पसंद है सर्दियों में हम एक रजाई में बैठकर हम अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं अच्छे से हम अपने स्वास्थ का देखभाल कर सकते हैं इसलिए मुझे सर्दी बहुत पसंद है